ना हमनायनि सोमोन्दै थ जोङो नाखौथ जोङो ना गुरनो थागोन जोंथ जेखायजोंसो गुरो खबाय जेखाय बेफोरखौ लानानै गुरो आरो जोङो फुंआव एखमब्ला फुंयाव थांब्लाथ दा नाथुर जुनाय हबा मोनो नाथुर गोरलै गोरलै गांजेमाबो मोनो दै जिं जिं गुरो बिदिनो सिंखावरि बायदिसिना बेफोरखौ मोनो आरो ना बालाबाथिया ना दैयाव थानाय नाफोरखौ फिसा फिसौ फोरखौथ एफायै मोनखायो आरो जिं जिङाव हाय थाङो बिदिनो नाखौथ जोंथ जेखायजोंसो गुरो सायो खखाफोर जोंबो सायो सेन माबा फोरजोंबो साथेनानै लायो मोनो फिथिख्रि बिदिनो बायदि सिना ना नाङो आरो जेखायजोंसो बांसिनानो गुरहैनाय जायो थाङो जों फुङावनो गुरो फुङावनो गुरहैब्ला जों बुरजा खौनो मोनबो खायो आरो बिदिनो नाथुर जुनाय दाबायदियाव बहायबा मोनो बोथिसे गाहाम मोनबोसै गांजेमा मोनबोयो सिंखावरि मोनबोयो दै जिं जिं गुर हैयो नाखौथ जोङो गुरदाव बाथाय गुरनो मोजां मोनो दा ज एखमब्ला लोगो फोरजोंबो गुरो एखमब्ला हारसिंबो गुरहैयो माब्लाबा खम गिदिर गिदिराव दै सेर सेर बांसिन गुरनाय जायो आरो जोङो जोंथ जों बांसिन जेखायजोंसो गुरो नालाय ओंखायनो जिं जिं सेर सेर गुरनोसै आमफ्राय नाथुर जुनाय हनोसै होसै आरो हाब्रुयाव हाय ना बाला बाथिया नास्रायफोर बादिनो मोनो आरो माबाब्ला गुरब्ला गाखोब्ला गाखोयो नायालाय गुरहैब्लानो मोनो मोजां मोजां गुरनो माबा बालाबाथिया बो मोनो गुरबा हाब्रुयाव गुरब्ला बालाबाथिया नास्राय फोर मोनो आरो ना सिंगि बिदिनो माबा हाग्रा हाग्रा दांग्रोमोब्ला बिदिनो आरो एखमब्ला नाथुरफोर बिदिनो हाग्रा सेर सेर गुरब्ला नाथुरफोर मोनो नाथुर जुनायबो हयो जों दा मोननायआथ मोनो नायाथ' गुरब्लानो मोनो दैयाव थांब्लानो गुरब्लानो मोनबोयो जागासेखौथ मोनबो खायो आरो ना जों बिदिनो बेजोंनो जायो गुरनानै न'फ्राव ओंख्रि नाफोरखौ संनानै जानाय जायो ना मोनब्ला नाजों जा नाफोरखौ मोनबो खायो नालाय

ओमफ्राय गुरहैनो मोजां मोनो जेखायजोंनो बांसिन गुरहैनाय जायो आरो जों जेखायजो खबाय लानानै गुरनाय जायो नाथुर जुनाय हहैनाय जायो सेर सेर गुरनाय जायो दै सेर सेर सारहैयो एखमब्ला माब्लाबा सेन खखाफोरजों बारा माबानाय माबानाय जाया आरो जों बांसिन गुरहैनायसो जायो सेन खखा बिदिनो खखा सेन जे बादिजों सारनाय जाया जों जेजों बांसिन जेखायजोंसो गुरनाय जायो जेखायजों गुरहैनाय जायो जेखाय माबाबाय बालाबाथिया बिदिनो मोनो नाखौ मोजां मोनो जेखायजोंनो मोजां मोनो ओंखायनो गुरनो ना मोनोखायनो नाथुर बायदि बायदि सिना खौलाय मोनहैखायो ना गुरहैब्लानो